जूनागढ़ में खाइण लाइ ऐं खाराइण लाइ माण्हू चङा हूंदा आहिनि छा करे जूनागढ़ में सिंधी माण्हू खे खाराइण में का कमी कोन्हे जूनागढ़ में खाधो पीतो सभु सुठे रीति में मिलंदो आहे जूनागढ में सभु सुठी रीति मां मिलंदो आहे छा करे सिंधी माण्हू सभिनि खे दिलि खोले करे सभु खाराईंदा आहिनि जूनागढ में दालि पकवान गोल गप्पा पोइ पकौड़ा टोकरा ऐं जूनागढ में सभिनि खां वधीक काओ मिलंदो आहे छा करे जूनागढ में किनारे ते सीउ ॾाढो पवंदो आहे त हूअ सीउ जे करे काओ ॾाढो वखाणजंदो आहे ऐं हूअ काओ पीअण लाए माण्हू परिया परिया खां काओ पीअण लाए ईंदा आहिनि